کچھ ریاستوں میں بسیں اور ریل گاڑیاں بہت صاف ستھری ہیں اور وقت پر ہوتی ہیں مثلاً دلی مہاراشٹرا یا کرناٹک میں ٹرانسپورٹ کا نظام بھی کافی ترقی یافتہ ہے وہاں اے سی بسیں میٹرو اور آرام دہ سہولتیں موجود ہیں وہیں کچھ ریاستوں میں پرانی بسیں اور غیر منظم نظام بھی دکھائی دیتا ہے مسافروں کو وقت پر پہنچنے میں پریشانی ہوتی ہے اب بات کریں کرائے کی تو بھارت میں سفر دوسرے ممالک کے مقابلے میں سستا ہے عام بس یا ریل گاڑی کے ذریعے دور دراز علاقوں کا سفر کم خرچ میں ہوتا ہے میٹرو سسٹم بھی نسبتاً سستا ہے اور شہریوں کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے طلبا بزرگ اور معذور افراد کے لیے رعایتی کرائے بھی دستیاب ہیں آن لائن ٹکٹ بکنگ سے بھی سفر آسان ہوا کرتا ہے مگر کچھ جگہوں پر رش تاخیر اور صفائی کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے دیہاتی علاقوں میں بھی ابھی بہترین کی گنجائش ہے مجموعی طور پر بھارت میں ٹرانسپورٹ سستا ضرور ہے مگر سہولتوں میں بہتری کی ضرورت ہے اگر حکومت ہر ریاست میں یکساں معیار اپنائے تو صورت حال اور بھی بہتر ہو سکتی ہے عوامی فلاح کے لیے ایک جدید صاف اور سستا ٹرانسپورٹ نظام بہت ضروری ہے